हय आमच्या फोण्या ह्या वाटारान नळाचें उदक आमकां सगळ्यांक मेळटा तशेंच हें नळाचें उदक आमकां निवळूय येता आज परेन तरी आमकां हें उदका बद्दल तरी कांय कंम्प्लेन अशी आमच्या वाटारान आमकां केन्नाच अशी भासोंक ना नळाचें उदक आमकां सपोज अशे तरेन मेळत जाल्यार आमकां केन्नाच कसल्या गोश्टीची अशी उदका खातीर तरी कमतरता येवची ना सो ही एक बरी गजाल अशे सिटी एरियान स्पेशली तरी जेन्ना उदक वचप किंवा नळाचें उदक बुरशें येवप किंवा निवळ येवप ना सो ह्या अश्या गोश्टींचेर रोकडीच एक क्वीक एक्शन घेतली जाता आनी तेजेर उपाय काडलो जाता एज कंपेर टू जें गांवान रावता त्या लोकां पेक्षा तरी आमचें सिटींतल्या नळाचें उदकाची प्रोब्लेम आसा ती चड बेगीन सोल्व जाता आनी गांवांक लोकांक अशे ऑप्शन आसता की नळाचें उदक येवना जाल्यार तेंकां खंयचें झरीचें किंवा खंयच्या न्हंयचें वचून तें हाडूं शकता जाल्यार आमचे जे सिटीन आसा तशें आमकां कांय ऑप्शन आसना आमकां एक तरी टांकी किंवा नळाच्याच उदकाची डिपेंड रावचें पडटा सपोज फाल्यां आमकां नळाचें उदक येवंक ना किंवा आमकां कांय इनफोम करिनासतना नळाचे उदकाची वेवस्ता कशा तरी रिपेरींग किंवा कसल्या कामां खातीर सपोज बंद करण्यांत आयली जाल्यार आमकां खुबशे त्रास जातले कारण आज काल सिटी एरिजान बाकीचे कांय ऑप्शन नासतना सगळीं कामां उदकाची जशी की उदक पिवपाक म्हणा न्हांवपाक म्हणा आयदनां घासपाक किंवा कपडे घासपाक सगलो सोर्स आमकां उदकाचेरूच डिपेंड आसता आमी तेन्ना सपोज उदक अचानक येवंक ना किंवा उदक बुरशें येयलें जाल्यार आमी सगळ्याच कामांक यूज करूंक पावचें ना बुरशें उदक जशें की आमी आयदनां घासूंक पावचीं ना किंवा उदक पिवपाक पावचे ना आमी आतां तें उदक गार्डनिंगां किंवा खंयी किदेंय क्लिनींग करपाक किंवा खंयीय असो यूज करूंक शकता पूण आमचें एक बेजीक गरज आसा मनशाक उदक पिवपाची ती सो त्या कामा खातीर आमकां ते नळाचें उदक वापरोंक मेळ मेळचें ना सो म्हज्या पर्यंत तरी आज पर्यंत आमकां नळाच्या उदका खातीर अशा कांय व्हडली अशी डिफिकल्टी अशी कोणाकूच फेस करची पडुकूंच ना बट अशी फुडें येवची न्हय अशे आमची आशा आसा आनी अशी येयली सुद्दां जाल्या आमकां अशें दिसता की सिटींतल्या लोकांचो खूब असो हातबार आसा की खंयच्या गोश्टीं खातीर ते रोकडेच कसलोय निर्णय घेवपा खातीर किंवा त्या प्रोब्लेमा सयत सोलुशन काडपा खातीर सगले लोक वांगडाच उबे रावता